फोंड्या जिल्ल्यान आनी फोणेचो आमदार म्हटल्यार बाब रवी नायक हांचें नांव सांगूंक सोदतां ते आदी सुद्दां इलेक्शनाक रावप आनी निवडून येवप आनी जायत्या लोकांक तांचो मोठो हातबार आसा तशेंच गरिबांच्या घरांत वचून तांची विचारपूस करप हें तांकां तेंचें म्हणजे सामकें रगतानूच आसा अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना बाकीचे ताजी कामाय बीन बरीं आसा कोणांक कामांक लावप किंवां बाकीचें स्टक्चर म्हण्णाका फोंडा एरियेनूच म्युनसिपाल्टीचें काम म्हण्णाका खूब बरें तरेन ताजें काम चालू आसा आनी केन्नाय तेंच्या दारान सुद्दां गेल्यार गेल्यार आपल्यापणान आफोवन किदेंय किद्याक आयला हाची विचारपूस करप ही सुद्दां तांचे कडेन बरी बऱ्यापैकी क्वॉलिटी म्हणना ती पण आसा आनी खरेंच एक बरे ह्युमन बिंग आनी जनटंलमॅन अशे ते मनीस जावन आसा